हायुंसाफोरनि थाखाय बेंक बाहायनायखौ गुरैसिन खालामनाय माखासे बेंकजों सोमोन्दो थानाय सोरखारि मावथांखिफोरानो जादों जान्थान मुद्रा पिएम एवास आरो स्ट्रीट भेन्डर स्किम्स बेफोरनो